जियां कि तुसीं दिक्खी सकने कि जेह्ड़ी घरै दियां जनानियां न उ'नें कम्म करदे करदे टाइम निं लगदा कोई अखबार पढ़ने गी जां पेपर पढ़ने गी ते जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् उं'दे बास्तै बैटर ऐ अखबार कोला क्योंकि ओह् कम्म करदे करदे जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् सुनी सकदियां होर देश भर दी जेह्ड़ी अख देशभर दी जेह्ड़ी जानकारी ऐ ओह् मतलब सुनी सकदियां रेडियो दे जरिये रेडियो ऐ जेह्ड़ा ओह् अखबार कोला काफी बैटर ऐ क्योंकि जियां तुसीं दिक्खी सकने ओ कि सानूं कम्म करदे करदे टाइम निं लगदा ऐ ओह् टी वी दिक्खने दा जां फिर अखबार पढ़ने दा ते जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् अगर असें लाए दा होऐ ते असीं कम्म बी करी लैन्ने आं होर देशभर दियां जेह्ड़ियां बी खबरां ऐं ओह् बी सुनी लैन्ने आं कि साढ़े देश च होआ केह् करदा ऐ ते जियां कि तुसीं दिक्खी सकने कि जेह्ड़ी घर दियां जनानियां होंदियां हाउस वाइफ होंदियां उ'नें ते बिलकुल टाइम निं लगदा ऐ अखबार पढ़ने गी जां फिर कोई मैगजीन पढ़ने गी उं'दे बास्तै ते रेडियो ऐ जेह्ड़ा काफी फायदेमंद ऐ क्योंकि जियां कि तुसीं दिक्खी सकने कि सवेरें उ'नें उट्ठना कम्म करना ऐ होर रात पेई जंदी उ'नें कम्म करदे करदे लेकिन उ'नेंगी मैगजीन जां फिर अखबार पढ़ने दा बिलकुल टाइम निं लगदा ऐ ते रेडियो ऐ जेह्ड़ा ओह् उं'दे बास्तै काफी बैटर ऐ कम्म करदे करदे उं'दा कम्म बी होई जंदा ऐ होर रेडियो सुनदे सुनदे उं'दी जेह्ड़ी देशभर दी खबरां ऐ ओह् बी उं'दे तक पुज्जी जंदियां ऐं होर पैह्ले जमान्ने च एह् होंदा हा कि जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् मैकसिमम लोग जेह्ड़े हे ओह् रेडियो गै सुनदे हे क्योंकि अखबारां ते बड़े घट्ट हे लोग जेह्ड़े पढ़दे हे रेडियो दे जरिये गै लोग देशभर दियां जेह्ड़ियां खबरां ओह् सुनदे हे कि साढ़े देश च होआ केह् करदा ऐ होर केह् नेईं पर अज्जकल लोक रेडियो सुनना भलेआं गै बंद करी दित्ते दा ऐ क्योंकि लोकें कोल फोन ऐ टी वी ऐ मैगजीन अखबारां बगैरा जेहड़ियां लोक अपने घर लेई आंदे ऐ होर पढ़दे रैंह्दे ऐ लेकिन रेडियो ऐ जेह्ड़ा ओह् मतलब में अपने अपने नजर च दिक्खां दे रेडियो इन सब चीजां कोला काफी बैटर ऐ क्योंकि रेडियो सुनदे सुनदे जेह्ड़े साढ़ा टाइम बी बची जंदा होर असीं जेह्ड़ा कम्म करना होऐ घरै दा ओह् बी करी लैन्ने आं होर बाकी एह् आखना ऐ कि जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् अज्ज दे जमान्ने च लोग ते घट्ट गै सुनदे ऐ लेकिन अगर दिक्खेआ जाए केईं कोई ऐसे साढ़े देस च गांव ऐ जेह्ड़े जित्थें रेडियो बड़ा मतलब इस्तमाल होआ करदा ऐ मिडल क्लास फैमली बिच्च बी लोग अज्ज बी जेह्ड़े ऐ ओह् रेडियो सुनदे ऐ ते रेडियो गी इस्तमाल करदे ऐ बाकी अखबार जेह्ड़ा ओह् बी अच्छी ऐ अपनी जगह् पर कम्म करा करदी ऐ लेकिन रेडियो ऐ जेह्ड़ा ओह् मेरी नजर च काफी अच्छा ऐ अखबार जेह्ड़े अनपढ़ लोग होंदे ऐं उ'नें बी रेडियो दे जरिये साढ़े देश च साढ़े देश भर दियां जेह्ड़ियां खबरां केह् होआ करदा ऐ केह् नेईं उं'दी समझ आई जंदी ऐ अखबार ते ओह् ई पढ़ी सकदे ऐ जि'नें जेह्ड़े पढ़े लिखे दे होग जां फिर जेह्ड़े मतलब फोन बगैरा चलाई सकन ओह् ही दिक्खी सकदे ऐ लेकिन जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् ते अनपढ़ बंदा बी ऐ जेह्ड़ा ओह् सुनी सकदा ऐ क्योंकि ओह्दे च ते सुनना गै होंदा ऐ जां समझना कि ओह् बोला केह् करदा ऐ अखबार च पैह्लें पढ़गे तुसीं फिर समझगे कि लिखे दा केह् ऐ होर साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग लोग न उं'दे बास्तै ते रेडियो काफी अच्छा ऐ अच्छा ऐ होर अखबार ऐ जेह्ड़ी ओह् ते पढ़े लिखे दा बंदा गै पढ़ी सकदा ऐ जां फिर मैगजीन होई गेआ टी वी होई गेआ ओह् ते पढ़े लिखे दे गै बंदे दिक्खी सकदे ऐ दिक्खी सकदे ऐ लेकिन जेह्ड़ा रेडियो ऐ ओह् ते बजुर्ग बी सुनी सकदे ऐ अगर तुसीं रेडियो लाए दा होग ते बजुर्गैं बी ध्यान देना कि बोला केह् करदे ऐ रेडियो च ते बस एह् आखना ऐ कि रेडियो ऐ जेह्ड़ा ओह् काफी अच्छा ऐ बजुर्गें बास्तै बी हाउस वाइफ बास्तै बी होर साढ़े लोकल बंदें बास्तै बी